हमरा जे कहबै तऽ हमर उम्र मानिके चलिऔ जेकि आब ओहि पर उमर पर चलि एलयए जेकि हम पचाससँ ऊपर गाड़ी नहि जाइ दैत छियै ओना जेनरल तऽ गाँव घरमे हमसभ पच्चीस तीस पैंतीसके स्पीडमे चलबै छियै अगर मेन रोड पर चढलहुँ तऽ वएह पैंतालिस पचास तक चलि गेल आ अगर मानि लिअ कुसंजोग कोनो जानवर टपय लगतै तऽ ओना तऽ हमरासभके जे छै से कलच आओर ब्रेकके उपयोग करैत छियै ओना होनी के लिअ तऽ मानि लिअ जे होनी अगर लिखल हेतय तऽ ओहो भए सकैए ओना जेनरलमऽ हमसभ जूताके उपयोग करैत छियै हेलमेट लगेने रहैत छियै आ चश्मा लगेने रहैत छियै तऽ हमरासभके कोनो खास तरहक दिक्कत नहि बुझलामे जाइए आ ओना मानि लिअ जे छै से आ रोडो हमरा सभके लगभग नीके छै मेन रोडसभ पर लम्बा लम्बा रोड छै ओहिपर छोट मोट जानवर तेहन नहि आबैत छै आ अगर आबैत छै तऽ हमसभ बचि लैत छियै